موبائل شوشل میڈیا کے زمانے میں کمپیوٹر موبائل کے زمانے میں آج کل ویڈیو گیمس کا کافی چرچا میں آیا ہے ویڈیو گیمس کافی ترقیات میں ہے اس میں لوگ کیریئر بھی بناتے ہیں کہ اور مختلف گیمیں ہوتی ہیں جس میں لوگ کیریئر بھی بناتے ہیں ویڈیو گیم کی بات کی جائے تو آج کل پب جی فری فائر یا الگ الگ طرح کینڈی کرش اور کئی کئی سارے گیم موجود ہیں جس میں لوگ کھیلتے رہتے ہیں اور یہ اس کی لت بھی ایک طرح سے تھوڑی بری لت بھی ہوتی ہے ویڈیو گیم کی میں اپنے بارے میں بات کروں تو کینڈی کرش گیم کافی کھیلنے میں مجھے اچھا لگتا ہے ویڈیو گیم کھیلنا سیکھنا وہ جو ہے کافی اہم ہے اور اسے سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں اس کی لت بھی لگ جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سبھی اس بات سے ضرور سہمت ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک خاص کر وجہ ہے کہ ہندوستان میں ویڈیو گیم نیٹ ورک کے ذریعہ فائیو جی کا تکنیک کے ذریعے کافی جو ہے آ گیا ہے جب جمعرات کی رات کو آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں آپ نو سے پانچ تک کام کرنے کے بعد تھکے ہوئے گھر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور جب آپ ایک منٹ کے آرام چاہتے ہیں اور کچھ سمے بتانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور جلد ہی ایک بڑی لت میں بدل جاتی ہے اور اس سے چھٹکارا پانا کافی پریشانی کا سبب ہوتا ہے یہ ساری بکواس باتیں ہیں جو باکل ہی کام نہیں کرتی کہ کیوںکہ کن لوگوں نے لکھے لکھے لکھیں انہوں نے ایک ہی سجھاؤ اسپشٹ روپ سے دیے ہیں کہ انہیں کھیلنا بند نہ کرنے نہ کریں بس اپنا سمے سیمت رکھیں اپنا سمے جو ہے سیمت رکھنا چاہیے او پڑھائی لکھائی اور دیگر کام ہیں اس میں تھوڑا سا دماغ لگا جانا چاہیے اور صحت مند ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے اور گھومنے پھڑنے بھی جانا چاہیے ویڈیو گیم کے علاوہ ویڈیو گیم بیشک ایک صحیح چیز بھی جس سے تناؤ دور رہتا ہے یہی سب باتیں ہیں اور